इक टाइम ओह् बी होंदा हा कि लोक तंदरुस्त होंदे हे उं'दी हैल्थ होंदी ही ते बॉड्डी बी होंदी ही इन्ना मटापा बी निं होंदा हा ते ओह् फिट रौंह्दे हे ओह् कम्म करदे हे पैह्लें टाइम उप्पर ओह् खेती बाड़ी करदे हे ध्याड़ियां लांदे हे दांद चारदे हे बकरियां चारदे हे चौह्बी घैंटे किश ना किश करदे रौंह्दे हे बैह्ल्ले निं बैठदे हे ओह् ते फ्ही खंदे बी ऐहे ते जिन्ना ओह् खंदे हे उन्ना ओह् लाई ओड़दे हे एह्दे नै उं'दी जेह्ड़ी बड्डीह् ही ओह् फिट ते हैल्थी रौंह्दी ही ते उ'नें गी कोई प्रॉब्लम नेईं होंदी ही अगर किश बी होंदा हा अगर ओह् बिमार बी होंदे हे उं'दी खुराकां गै एह् नेही हियां ते उं'दा बाड्डी स्ट्रक्चर गै इ'यै नेहा हा उं'दा इम्यून गै इ'यै नेहा हा ओह् उसी बड़ी इज़ली सर्वाइव करी ओड़दे हे उसी बड़ा इजली टैकल करी ओड़दे हे पर जेह्ड़ी अजकल दी जैनरेशन एह् बड़ा जंक फूड खंदी जेह्दी वजह् कन्नै ओह् जेह्ड़ा साढे मैटाबॉलिज़म ताईं शैल निं होंदा ते जेह्ड़ी साढ़ी बाड्डी सट्रक्चर ऐ नुआढ़ी वजह् कन्नै एह् बी थोह्ड़ा डिफैक्टिव होई जंदा जि'यां कि बिना बिना बिना सिर पैर दा प्रोटीन अस खंदे उसी नां भी कोई कम्म लांदे ना किश अजकल दे बच्चे तुस दिक्खेओ किन्ने कमज़ोर न किश बड़े जैदा कमजोर बिलकुल सुक्के दे होने ते किश बड़े गै जैदा मोट्टे होने जेह्ड़े कमज़ोर न उं'दा ते एह् ऐ कि खाई पी लैह्गे ते अग्गें ते बस भी थोह्ड़ा अगर अग्गें पिच्छें ऐक्सरसाइज़ गै करी लैती जिम गै चली गे केह् पता उं'दा थोह्ड़ा बाड्डी स्ट्रक्चर गै ठीक होई जा ओह् अबा जेह्ड़े मुट्टे लोक न इ'नें अपनी जेह्ड़ी बाड्डी ऐ एह् बगाड़ी ओड़ी दी खाई खाई खाई खाई खाई कोई कम्म निं करना बस खंदे रौह्ना मैक्सिमम स्टुडेंट होई गे तुस स्टुडेंट दिखगे अजकल दे ते उं'दा ढिड्ड बाह्र निकले दा होना किश होर होने जिं'दा ढिड्ड बाह्र होए दा होंदा ओह् बड़े गै घट्ट स्टुडेंट होने जिं'दा ढिड्ड अंदर होना ते फिट होने जेह्ड़े फिट होने उ'नें बी जिम ज्वाइन कीती दी होनी जां फिर ओह् रोज ऐक्सरसाइज़ करदे होने जां भी आर्मी दी प्रैपरेशन करै दे होने अवा जेह्ड़े मस्त बंदे होंदे एह् तुस दिक्खेओ उं'दा ढिड्ड बाह्र गै रौंह्दा एह् की रौंह्दा कि अपनी जेह्ड़ी बाड्डी ऐ ध्यान निं रखदे एह् सोचदे कि मटापा ऐ फ्ही केह् होआ ठीक ऐ अवा उनें गी एह् निं पता कि एह् जेह्ड़ा मटापा एह् इक बमारी ऐ ते इस बमारी दा अगर असें नेईं किश कीता नाढ़ा इसनै बल्लें बल्लें साढ़ी बाड्डी टेक ओवर करी लैनी ते बाद बिच एह् साढे़ नुकसान बनी जाना हून केह् पता उ'नें बंदे गी इन्नी खाने गी लत्त लग्गी जा कि उ'नें फ्ही भुक्ख बर्दाशत निं होंदी खंदे रौह्न खंदे रौह्न फ्ही भलेआं गै फैली जान फ्ही चले बी निं ते नेही कनेही जिंद ते फ्ही इसी लोक लाईटली लैंदे एह् नेईं एह् मटापा ऐ फ्ही केह् होआ खंदे पींदे घरे दा हा खंदे पींदे घरै दे हो अवा अगर तुस खंदे पींदे गै रेह् ते फ्ही तुं'दी लाईफ एक्सटैंड होई जानी ते जेह्ड़ूी तुं'दी लाईफ टाइम होग थोह्ड़ा घटी जाना ओह् नेह् खंदे पींदे घरै दा बी केह् करना अगर तुं'दी जिंद गै निं रौह्गी थोह्ड़ी जेह्ड़ी लाइफ होगी ओह् घटी जानी ना तुं'दी बाड्डी हैल्थी रौह्नी तुसें गी चौह्बी घैंटे दुख रौह्ना जिंदू पीड़ां रौह्निया ते इ'यां गै चलदा रौह्ना असें गी किश करना चाहिदा एह्दे बारे च लोकें गी अवेयर बी करना चाहिदा कि नेईं मटापा इक शैल चीज़ निं ऐ तुसें गी अपने आप गी फिट रक्खना हैल्थी रक्खना जेह्दी वजह् नै तुस इक लम्बी ते शैल जिंदगी जी पान

अस इसी बडी इजली टैकल करी सकनेआ एह्दे लेई बड़े जैदा प्राडक्ट न अगर तुस ऑनलाईन गै दिक्खगे यूट्यूब गै खोह्लगे उत्थै बस एक्सरसाईज लिखगे तुसें गी सौ शा जैदा ऐक्सरसाईज दस्सी ओड़नियां जेह्दे नै तुस अपना मटापा घट्ट करी सकदे अगर तुसें गी इन्ना ध्यान नेईं देना तुस दौड़ गै लाओ पूरी बाड्डी दी जेह्डी ऐ़क्सरसाईज़ होई जंदी दौड़ लाने दी वजह् कन्नै तुस दौड गै लाह्गे तुं'दा जेह्ड़ा मटापा होना ओह् बी घटी जाना ते तुंदी बड्डी फिट बी रौह्नी अगर तुस उस गी कांटिन्यू रखगे ऐक्सरसाइज़ करी करी तुसें ई थोह्डा बी मटापा नेईं रौह्ना तुसें पूरा फिज़िकली बी फिट्ट रौह्ना ते इ'यां गै साढ़े आसे पासे जेह्डे लोक न उ'नें गी अवेयर करना चाहिदा कि नेईं मटापा ऐ अवा एह् गलत चीज़ ऐ कि तुसें इसी थ्रू ऐक्सरसाइज़ रनिंग थोह्ड़ी अगर तुसें ई नेईं होंदा आलसी हो थोह्ड़े ते थोह्ड़ी डाईट करियै तुस जेह्ड़ा एह् मटापा इसी घट्ट करी सकदे ओ तुसें गी हैल्दी चीजां खानियां जि'यां सब्जियां होई गेइयां फल फ्रूट होई गे इं'दे पर जैदा धयान देना नां कि जंक फूड उप्पर अजकल दे जागत होई गे उ'नें गी छडे़ चाहिदे पीज़ा ते मोमो बर्गर एह् केह् करने मोमोज ते पीज़ा बर्गर मोमोज पीज़ा बर्गर केह् करने अगर जिंद गै निं रौह्गी असें खानी हैल्थी चीज़ां जेह्दे नै साढ़ी बाड्डी फिज़िकली फिट र'वै और असें कमजोर बनियै निं रौह्ना नेईं ते मेरे दोस्त बड़े न ओह् सुक्के दे न उं'दी थोह्ड़ी हैल्थ निं ऐ ऐ ते उ'नें गी बी अ'ऊं थोह्ड़ा ज्ञान दिन्ना होन्ना कि थोह्ड़ी हैल्थी चीजां खाओ ना कि जंक फूड खाओ पर ओह् मनदे निं मेरी गल्ल छड़ा जंक फूड खंदे न ते अपनी हैल्थ गी आपूं डिस्ट्राय करदे हून इक मेरा दोस्त ऐ अनमोल ओह् खाई 'खाइयै गेदा फैली ते हून कीती दी जिम ज्वाइन उ'नें अवा अवा हून केह् फायदा हून उसी इन्नी पीड़ां होंदियां जिंदु पीड़ां होंदियां फ्ही जाइयै उ'नें कुतै जिम ज्वाइन कीती ते हून अपनी हैल्थ उप्पर ध्यान देआ दा ते हून उ'नें गी पता लग्गेआ कि मटापा ऐ एह् बड़ी गलत चीज ऐ ते एह्दे शा असें गी बचना चाहिदा